म्हाका दिसता जे लोक दोन हजार एक वर्सा मागीर जल्मला आनी दोन हजार दोन हजार पयलीं जल्मला तांच्या भितर खूब डिफरंस पळोवपाक मेळटा दोन हजारच्या पयलीं जल्मला लोक तेंच्यांनी केन्ना एंड्रोयड फोन पळोवूंक नासले तेंच्यांनी एर इंडिया पयला आमी एर इंडिया पळोवूंक ना एर इंडिया ऑल इंडिया रेडियो पळोवूंक ना ती रेडियो जेनरेशन आनी आमची जेनरेशन आसा ती स्पोटिफाय जेनरेशन आसा आमकां कितेंय आयकपाक जाय जाल्यार तुरंत आमच्या हातींत फोन आसा आमी आयकपाक शकता बट त्या टायमार गाणें आयकपा खातीर आमकां एक स्पॅसिफीक टायमार वेयट करचें पडटालें गाणें जाय जाल्यार कॉल करून तेंका सांगचें पडटालें टॅलिफोन कनेक्शन जाय जाल्यार एक फोर्म भरून एड्रेस बीन लावून तुका एप्लीकेशन दिवचें पडटालें आनी एक वर्स वयर टायम लागतालो सेल फोन पावपा खातीर आतां सीम कार्ड पावपा खातीर तुका दोन मिनटां पुरो आधार कार्ड आनी फिंगर प्रिंट म्हाका दिसता दोनूय जेनरेशना भितर खूब डिफरंस आसा आनी त्या डिफरंसाक लागून खूब फावटी आमी एकमेकाक समजपाक खूब टायम लागता आमी कितें चिंत्ता आनी कितें ना आनी दोनूय जेनरेशन आपल्या टायमार सेम प्रोबल्म फेस करताले जे आतां आमी फेस करता म्हारगाय बेरोजगारी आनी दुसरे इशूज